ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر کیئر سے بات کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں کچھ دن پہلے میں نے آپ کے امیزون ایپ پر ایک ہیڈ فون دیکھا تھا جس وقت میں وہ ایپ چلا رہی تھی تو وہ ہیڈ فون بہت ہی اچھا تھا اس کی کوالیٹی بھی اچھی لگ رہی تھی وہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس کا وہ سستا بھی تھا وہ ٹو ہنڈریڈ روپیز کا تھا تو میں نے اسے آپ کے یہاں سے امیزون سے آرڈر کیا لیکن جب وہ مجھے ملا تو وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کیونکہ سب سے پہلی چیز اس کی پیکنگ بالکل بھی اچھی نہیں تھی اور دوسری چیز اس کا اسپیکر سسٹم بہت زیادہ خراب تھا کیونکہ اس کے اسپیکر میں بالکل آواز نہیں آ رہی تھی تھوڑی تھوڑی بہت ہی کم آواز آ رہی تھی اور اس میں جو چارجنگ سسٹم تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا تین گھنٹے لگانے کے باوجود بھی اس میں بیٹری بہت جلد ہی ختم ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ اس میں جو اس وہ ایک جگہ سے ٹوٹا بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا